हैलो मैडम जी नमस्ते पूजा कुमारी मेरे भाई की शादी है मुझे फूल चाहिए

गुलाब के गेंदा के हाँ जी हाँ हाँ जी

हाँ आपके पास कौन कौन कैसे कैसे कलर के फूल है नाम बताना जरा सभी फूल लाना

मंडप सजाना हमको

खाने की टेबलों को बूल फूल होने चाहिए

हाँ जी और दो माला चाहिए हाँ रुपए बता दो कम कर लो दो लाख तो ऐसा नहीं होता मैडम आप कम कर लो थोड़े से नहीं मैडम ज़्यादा हैं थोड़ा और दे दो मेम मैं डेढ़ लाख रुपए दे सकती हूँ देख लो मैम नहीं मैम मैम डेढ़ लाख काफ़ी तो हैं एक लाख साठ हज़ार रुपए मैम हाँ बता दूँगी हाँ परसों हाँ जी मैम हाँ जी कितने जन हैं आप कितने दिन लगेंगे आपको हाँ जी आराम से

ओके धन्यवाद रखती हूँ